गोंयांत आमकां एक विशय सदांच सतयतालो म्हणटा तो मायनिंग मायनिंग आसतना आमचें गोंयान जेन्ना मिन चलतालें तेन्ना आमचे दोंगोर आशिल्ले ते जाता तितले पोखरप जाले आनी ते माती ओर जो येतालो ते आमी किनान किनान धाडटाले बार्जीनी आनी अशें करून पोखरून पोखरून एक दीस अशी परीस्थिती जाली की आमी बिलो ग्रावंड वॉटर वचूंक लागले म्हणजे बांयचें उदक ताच्या पोंदांक वचूंक लागलें उदक आमचें दुशित जांवक लागलें आनी तेच प्रमाणे आमची झाडां बी आशिल्लीं तांचे संबद मातयेचो थर थर साटूंक लागलो आनी शेजाऱ्यांचे घरा आशिल्ली तांच्याय घरान माती वचून तांकां टी बी जावन लोक आमंचे गेलें आनी तेच प्रमाणे मिन जेन्ना चलतालें तेंन्ना तांका अट अट आशिल्ली की बाबा दिसाक जितली ट्रिपी मारतलो तितले चड पयशे मेळटले सो त्या खातीर ट्रक ओनर आनी ट्रक दफणायल्या कारणान आमचें खुबशे तरणाटे एक्स अपघातांनी गेल्ले आसा आनी गोंयान तेन्ना मिन आसताना खास करून कुडचड्या म्हणात सावड्या म्हणात दिवचले आशिल्ले जे खंय खंय मिन आसा हांगाय आसा शिरगांवा खंय खंय मिन आसा तांचे तेन्ना आमचे गोंयकार सगलेंच मिनान म्हणजे मिनेर थोडें आशिल्ले पूण बाकिचें आमचें गोंयकार आशिल्ले ते पळय सगलेंच मिनान वचूंक सोदतालें म्हणजे कोण आपलो ट्रक ट्रक काडटालो ट्रक भाड्याक दितालो म्हणजे गोंयान कितें कितें चल्या काय कोट्याचो वेव्हार खंयचो कांय मिन आशिल्ले मिना नंतर तशे आमचें कडेन टुरीजम आशिल्ले बाकी नुस्त्याचो वेपार कोट्यांनी वर्सांक आमचो जाता पूण जाले कितें मिनान आमचें ते अशें करून मागीर सुप्रिम कोर्टान दोन हजार बारान आमचेर बडी मारली तरेतरेचे आमचे कडेन एनवायरोमँटल एक्टिविस्ट आसा पुंडलिक नायक बाब तो बरयतालो पयलीं मिनानमिन पोखरून पोखरून कशें आमचें सामकें खालावला आनी उदक आमचे दुशित जालें तेन्ना ताजे कोण आयकनाशिल्ले तो म्हणटालो ते बरोबर जाले मागीर क्लोद आल्वारीश आसा जोय बी सुप्रिम कोर्टान बी गेल्लो आसा आनी मागीर सगळ्यान म्हत्वाचो आमचो पर्यावरणवादी म्हणटा तो राजेंद्र केरकार जो सत्तरी भागान रावतात जाका सगले जनावरांचे म्हणात वाग बिबटे हे मिनाचे ताका सगले खबर आसा आनी तो आता आमची म्हादयची केस पासून सुप्रिम कोर्टान लडयता सो गोंयान मेन मुद्दो मिन आसा आता आज सुरू जातले फाल्या सुरू जातले अशे म्हणटा पूण जालें कितें मिनान पोखरून मिन करून करून पोखरून पोखरून गोंय काबार जाल्लें आसा आनी हे आमचे साबार न्युज पेपरांनी इंग्लीश आसूनी कोंकणी आसूनी मागीर तो भांगर सुनापरांत पयलींचो आसुनी भांगरभूंय आसूनी इंग्लीश पेपर आसूनी नविन टायम म्हणात आनी गोवन मराठी सुद्दां तरुण भातर गोंमटक हांच्यानी एक एक आर्टीकल राजेंद्र बाब केरकराचे मागीर क्लोद आल्वारीसाचे पुंडलीक बाब नायकाचे जेन्ना जेन्ना ताणें बरयलां दुसरें दिसां छापून हाडलां आनी मिनाचे दुश्पपरीणाम आसा ते आमच्या मुखार दोळ्या मुखार दवरिल्ले आसा आनी तेच प्रमाणे काणकोणा आमी पळयल्लो दोन हजार णवान हुवांर आयिल्लो आनी सत सत्तरीनूय म्हणटा आमी हाली पालसाण कोसळ्ळी माती कोसळ्ळी सो सो सोयल इरोजन म्हणात तो एक एक विशय आमच्या न्युज पेपरांनी विशय घेतिल्ले आसा आनी लोकांच्या मुखार विशय दवरिल्ले आसा